بھارتی میڈیا کافی اچھا ہے ہمارے یہاں پہ الگ الگ نیوز ہے وہ نیوز چینل ہے وہ اچھے دکھاتے ہیں کبھی سچ دکھاتے ہیں کبھی جھوٹ دکھاتے ہیں جیسے کہ ہمارا والا این ڈی ٹی وی تھا جو رویش کمار اس پہ آتے تھے اینکر تھے اس کے تو وہ کافی اچھے اوتھینٹک نیوز بتاتے تھے الگ الگ طرح کے جیسے ہمارا بی بی سی نیوز ہو گیا یا ہمارا جیسے کی ڈی این اے ہو گیا جو ڈی این اے میں ہیں وہ ہماری نیوز جو کبھی کبھی غلط بتاتے کبھی کبھی سچ بتاتے ہیں اور ابھی جیسے مان لو ابھی کا مسئلہ یہ ہے ہم ابھی فلسطین کا لے لیں تو وہ کافی نیوز میں آ رہا ہے آج کل بھارتی نیوز میں کافی مطلب وہاں پہ جو اوتھینٹک دکھاتے ہیں اور جو ہمیں زیادہ تر جو ہے ہندوستان میں ہندو کی فکر پڑھنا پسند کرتی ہوں کیونکہ ہندو پیپر سے کیا ہوگا آگے جا کے ہمیں ہم لوگ اکزام دینے جاتے ہیں مان لیجیے یو پی ایس سی کی تو اس سمئے فائدہ ہوگا ہندوستان میں بھی ہماری الگ الگ طرح کے مختلف طرح کے جو ہے نیوز دکھاتے ہیں ویسے کافی حد تک جو ہمارے یہاں پہ نیوز اینکرس ہیں وہ کافی حد تک جو درست یا حقیقت جو ہوتی ہے وہی دکھاتے ہیں